हा भाउ मां राज कुमार श्रीचंदानी थो गाल्हायां भाउ मां हिकु नंढो स्मॉल स्किल ते नंढो पंहिंजो हिकु मैनूफैक्चरिंग जो युनिट चालू कयो आहे समिझो इलैक्ट्रॉनिक जो मूंखे उनजे लाइ लोन खपंदो हुओ हा त भाउ जी लोन भाउ समिझो पंज लख रुपया

अच्छा भाउ मुंहिंजो इंडियन बैंक में अकाउंट आहे ऐं उहो करंट अकाउंट आहे मूंखे हिन टाइम में जेको लोन खपे हो समिझो लॻिभॻि पंज लख अचे त मुंहिंजी थोरी मशीनरी वग़ैरह जे लाइ मूंखे थोरी सहूलियत थी पवंदी ऐं हिन जे करे मां पंहिंजो थोरो धंधो वधायण थो चाहियां त जीअं धंधो वधंदो ऐं तव्हां पंहिंजो थोरो इहे ॿुधाए सघंदो भाई हिन अ लोन जे लाइ मूंखे कीअं अपलाए करणो आहे हा न मुंहिंजो कोई लोन न वरतलु आहे

हा ठीक आहे भाउ मां हिन जे लाइ तयारु आहियां ऐं मूंखे तव्हां जीअं सपोर्ट कंदव त सुठो थींदो ॾाढो त ऐं मां पंहिंजो पंहिंजो धंधो वधाए सघंदुमि

हा ठीकु ठीकु आहे भाउ ऐं हा भाउ तव्हां भले हीअं कॾहिं बि चाहे त विज़िट करे था सघो ठीकु आहे हा हा हा हा पोइ मां हुनजे लाइ तव्हां जे कॾहिं हुते आयो त मां अची करे तव्हां वटि तव्हां सां मिली थो सघां ऐं जीअं थी थो सघे त असां पाण में ॻाल्हायूं ऐं पोइ हिन कम खे अॻियां वधायूं ठीकु आहे भाउ मां अचां थो सुभाणे हा हा मिलूं था पाण में हा